नमस्ते में आंशिक बात कर रही हूँ क्या आप मोनिका ट्रेवल एजेंसी से बात कर रहे हैं जी सर मुझे एक कार बुक करनी थी क्या हो जाएगी जी मुझे चार लोगों के हिसाब से एक कार बुक करनी है सेल्फ पर्सनल कार चाहिए थी मुझे जी मुझे भैया मुझे सोरी सर मुझे है ना अभी छः तारिख़ को जाना है छः नवम्बर दो हज़ार तेईस को मुझे इंदौर जाना है तो मुझे दो दिन के लिए एक बुक कार बुक रनी थी

छः नवम्बर दो हज़ार तेईस को मैं आ जाऊँगी लौट कर आठ नवंबर को

हाँ बस दो दिन के लिए ही चाहिए थी मुझे तो मिल जाएगा अच्छा आप के यहाँ ड्राइवर भी मिल जाएगा ठीक है ड्राइवर को भी आप भेज दीजिएगा तो दो दिन के लिए चाहिए था आप मुझे बता पाएंगे फिर ड्राइवर का और ख़र्च कितना रहगा और केब का कितना हो पाएगा अच्छा ठीक है फिर मे आप से ऑफिस में आ के मिलती हूँ जी जी मे आप के ओफिस आती हूँ आप का जी आप मुझे मेसेस कर दीजिए एड्रेस तो मैं आप के यहाँ ऑफिस में आती हूँ आप से मिल लेती हूँ फिर या जो भी एडवांस वग़ैरह भी रहेगा तो वो मैं आप को वहीं पर पे कर दूँगी ओके ठीक है धन्यवाद